हा मूंखे ॾाढा दफ़ा तारीफ़ मिली आहे ऐं मां ॾाढनि ॼणनि खे गिफ्ट कयो आहे कपिड़ो कुझु न कुझु ठाहे करे गिफ्ट कंदी रहंदी आहियां जीअं कुर्तो थियो कपिड़े जो थेलो थियो नंढे ॿार जी फ्राक थी इन टाइप जा मां ॾाढा कपिड़ा ई ठाहे करे गिफ्ट कयां आहिनि हा ऐं लोग माण्हू मुंहिंजे बारे में सुठो ॻाल्हाईंदा आहिनि ॾाढो ऐं मुंहिंजी तारीफ़ कंदा आहिनि ऐं छोकी मां छा आहे की हुननि खे जेको कपिड़ा थींदा आहिनि नंढा वॾा कतरनि मां बि थेला ठाहे ॾींदी आहियां ऐं उन्हनि खे जॾहिं शादीअ वादीस में कपिड़ा झटि खपंदा आहिनि त मां झटि हुननि खे कपिड़ा ठाहे ॾींदी आहियां ऐं जेके नंढा कपिड़ा बचंदा आहिनि उन्हनि जे ॿारनि जे लाइ बि ठाहे ॾींदी आहियां झोला बि ठाहे ॾींदी आहियानि ऐं जंहिंमें उहो कुझु शइ सुठे नमूने रखी सघनि उहे बि मां ठाहे ॾींदी आहियानि इन्हनि खे इन करे माण्हू मुंहिंजी ॾाढी तारीफ़ कंदा आहिनि कि भई ऐं मूं वटि मतिलबु ख़ुशि रहंदा आहिनि मूंसां ख़ुशि रहंदा आहिनि मूंखे ॾाढा हीउ मूंखे बि ॾाढा गिफ्ट ॾींदा आहिनि उहे ऐं मां इन तरीक़े सां उन्हनि जा सभु कमु करे रहंदी आहियां उन्हनि खे जॾहिं झटि कपिड़ा खपंदा आहिनि मां थोरो सवेलु उथी पंहिंजो कमु करे ऐं उन्हनि खे कपिड़ा ठाहे ॾींदी आहियां कॾहिं हुननि खे एमरजंसीअ में कंहिंजो मङिड़ो अचानक थो थिए पियो ऐं जीअं कंहिं ॿाहिरि कंहिंखें अचानक वञिणो थो पए पियो त मां उन्हनि खे झटि झटि में झटि कपिड़ा ठाहे ॾींदी आहियां जीअं कुर्तो थियो फ्राक थिया लहंगा थिया लेसूं लॻाए सुठा वर्क कराए भॻवान जा कपिड़ा बि उन्हनि खे ठाहे ॾींदी आहियानि ऐं जीअं गुरूअ ते कपिड़ो चाढ़बो आहे त उन्हनि खे मां नंढा कपिड़ा जेके मूंखे बचंदा आहिनि उन्हनि मां मां नंढी नंढी शयूं ठाहे बि उन्हनि खे गिफ्ट कंदी आहियां